हाँ हाँ नमस्ते सर

कहाँ जाना है सर आपको तो आप कहाँ से जा जाना चाहते हैं ग़ाज़ीपुर से या कहीं और से तो ग़ाज़ीपुर से जाएँगे तो आपका लगभग सात हज़ार लग जाएगा

तो वहाँ पर दो तीन दिन रहना चाहते हैं तो और भी ज़्यादा ख़र्च लग जाएगा

तो आप गंगा जी में जाएँ कूद कूद के नहाइए हमें उससे नहीं मतलब है सर हमें तो पैसे से मतलब है तो पैसे आपका लगभग चौबीस हज़ार लग जाएगा सर चारों जगह आप घूमेंगे तो उससे भी ज़्यादा लग जा लग सकता है जी सर हाँ बोलिए हाँ तो उसमें घटाया बढ़ाया जा सकता है आप उसमें तो हम घटा बढ़ा देंगे

ठीक है सर तो आप कब तक अगर आ जाएंगे तैयार होकर कल शाम तक तो आप अकेले आएंगे कि और आपका परिवार घूमने आएगा हाँ अच्छा तो वहीं आप पैसे वैसे लेते आइएगा तो ठीक है सर आपको हम लेते चलेंगे तो आप हमारी गाड़ी में तीन चार लोग बैठ सकते हैं सिर्फ आप तीन चार लोग लेकर आइए ठीक है सर